ہیلو السلام علیکم جی کیا آپ ذائقہ ریسٹورانٹ سے بول رہے ہیں جی اچھا ہاں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے یہاں کا چکن چنگیزی جو ہے بڑا مشہور ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی ایک منگا لیتا ہوں آپ سے ذرا میں بھی چکھ کے دیکھوں کیسا ہے جی جی

جی بالکل ہاں تو ایک کلو کر دیجیے گا کم سے کم ہاں ایک کلو پیک کر ایک فل پلیٹ پیک کرا دیجیے اور کیا آپ ہوم ڈلیوری کر سکتے ہیں جی اچھا بہتر ہے جی ہاں میرا ایڈریس ہے نانگ لوئی ریلوے اسٹیشن کے پاس گلی نمبر سترہ جی ہاؤس نمبر تین بٹا چار

جی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ میرا آرڈر مجھ تک پہنچ جائے